हांगासर खूब पर्यटन स्थळां आसात जशें देवळां देवळां म्हटल्यार तांबडी सुर्ला देवूळ हें खूब पयलीं एन्शंट बांदलेलें ते पळोवपा खातीर जायते लोक येतात म्हाळसा नारायणीचें देवूळ आसा महालक्षीमीचें देवूळ आसा तशेंच हांगासर खूब बिचूय आसात बागा बीच कलांगूट बीच शिंकेरी बीच हांगासर माडांनी हो एक जागो आसा तितूंत जायतीं पिक्चरां खातीर शुटिंगे खातीर येतात तशेच जायते फोर्टूय आसात शिंकेरी फोर्ट आसा रेइस मांगूस फोर्ट आसा